दै फार्स्त दै सानस्रिजेननायाव मा होनो जोङो माने जुथाफोर गानबा खुनांगौ सिन्देल जुथा गाननानैथ' नों सानस्रिनो हाया नालाय बे माबानानै दै सानस्रिनायावथ' नोङो जुथा सिन्देल गाननानै सानस्रिनो हाया नालाय दा नोङो बेखौ माबानानैसो साब'धानै सानस्रिनांगौ ओमफ्राय दै दाहारआव गोदोनाखौ बे दै दोहौखौ दाननानै खर'खौ ओरै दाहारजों दानथेनानै नोङो स्ल'ट स्ल'ट स्ल'ट स्ल'ट गोजावलांनांगौ आरो माने लासैयैनो माने हाखु दाखुथ' नङा लासैयैनो माने नोङो मा होनो दै दाहारखौ खर'खौ ओरै उल्था लानानै दै दाहारजों नोङो दाननानै आरामसे सानस्रिलांनो हायो बेनो जुथा मुजा गाननानैथ' बारनो हाया माने मोजां साब'धान बारनांगोन जेनेबा नोङो दै बारनांगौबा नोङो दै दाहारनि माबाखौ दाननांगोन खर'फोरखौ दै दाननानै गोदोनाखौ थिखोनांगोन होमबासो दैखौ बारनो हागोन

दै बारनायाथ' बिराथ मा होनो दै बारनायाथ' बिराथ गिदिर खोथा जाहैबाय माने जे बारनो हायोबासो बारनो हागोन बारनो हायाबाथ' बारनो हाया जाहैबाय मानि दाहार दानै दानैसो बारनांगोन जेनेबा जोङो माने दै बारबा माने साब'धान बारनांगौ नालाय जोङो मोजाङैनो बारनांगोन आरो